शिक्षा आ रोजगारके मामिलामे सहरसाके लोकके सङ्ग कैक तरहके चुनौतीसभ छनि आइ काल्हि अधिकतर आदमी बाहरे नौकरी करय लेल चाहैत छथि फेर सरकारी नौकरीवला जे सरकारी नौकरीके इच्छुक छथि हुनका तऽ अधिक परेशानी होइत छै ओहिसँ आसान होइत छै जे कोनो रोजगार शुरू कए देलहुँ हँ आर एकर सहायकमे छै जे युवा विकास ईसभ चीजके सरकारी स्किम जे छै ओहोसभ काफी सहायक होइत छै ई लोककेँ चुनौतीके सामना करयमे आओर नेताजी सभकेँ तऽ आइ काल्हि छै ने सही नेतासभ छथि ओसभ तऽ रहैत नहि छथि ओकरा तऽ नीक आदमीके तऽ भगवानो घरमे जरूरत पड़ैत छै हुनका भगवान पहिने बजा लैत छै आ एहिठमका काज जे छै से ओहिना राखल रहि गेल